جی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے بارے میں اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں میرا خاندان ایک علمی خاندان ہے اور میرے خاندان میں میرے خاندان کے سارے افراد پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی عالم دین ہے اسی طریقے سے میرے دوستوں نے بھی بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ ہمارے ربط اور تعلق میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ان سے ہم خوب استفادہ حاصل استفادہ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی بہت محنت سے اور لگن سے پڑھائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیماری اور ایک دوسرے کی صحت اور دوسری چیزوں کا حد درجہ خیال رکھتے ہیں میل جول اور محبت سے ملتے جلتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے علمی کام کو بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں